मुख्य रूप से पे पदार्थ पानी का ही रूप है जिसका इस्तेमाल इंसान शरीर में ऊर्जा का स्तर तथा पानी की पर्याप्त मात्रा बनाए रखने के लिए करता सैकड़ों साल पहले पे पदार्थ दूध और पानी तक ही सीमित थे और फल को निचोड़ कर उसके रस का इस्तेमाल किया जाता था लेकिन आधुनिक जीवन में शराब चाय कॉफी सोडा कोक और कई तरह के पे पदार्थ उपलब्ध है जिसमें हम अपने प्यास और भूख की संतुष्टि कर सकते हैं भारतीय समाज में हमने देखा हुआ कि चाय बहुत पीते हैं लोग बाग़ चाय तो मैं जब मे को टाइम मिलता है तो मैं वो चाय बनाता हूँ और शाम कभी कभी मैं काफी बनाता हूँ और कभी कभी कस्टर्ड फूड बनाता हूँ मुझे बहुत पसंद है कस्टर्ड फूड खासकर गर्मियों में और ठंड में तो चाय बहुत अच्छी लगती है मगर मेरे को पसंद नहीं है चाय पीना मैं कॉफी पीता हूँ वैसे कभी कभी समय टाइम पर कभी कभी मैं जूस बना लेता हूँ जैसे चुकुंदर का हुआ